سات سو پندرہ پانچ ہزار دو سو بیس تین لاکھ دو سو چورانوے پانچ لاکھ دس ہزار دو سو بیس نو لاکھ نبھے ہزار تین سو پندرہ